स्कूलमऽ विद्यार्थीकऽ कला आओर शिल्पकला सिखायकऽ लिअ एकटा अलग शिक्षक छै हुनकर ओऽ सिखाबैत छथि सभ बच्चाकऽ ब्लैकबोर्डपर तकरबाद किछु प्रैक्टिकल वर्क दएकऽ ओ मतलब पेपरमऽ बनबाबैत छथिन ओकर अलावा कि कहे छै एक्जाम होइए ललित कलाकऽ एम्हर जाहिमे सए नम्बरकऽ क्वेस्चन रहैत छै ओकरा कम्पलसरी एड कयल गेलय हँ खासकरऽ कऽ प्राइमरी एजुकेशन तक ओकर बचपनकऽ हमरा याद यऽ गुड़िआ बनाबयकऽ जे हम हम पूजा मनीषा ओकर बाद हमर छोटका भैआरी ईसभ मिलिकऽ बनेलहुँ रहय आओर ओऽ बहुत नीक यऽ मतलब ओकर जे आँखि देल गेल रहय ओकर जे केश बनायल गेल रहय सभ बहुत नीक रहय आओर सभटा ऑर्गेनिक सामान कोनो भी बाहरसँ नहि रहय पुरनका जे दादीकऽ कपड़ा रहय ओकरा यूजकऽ के ओकर मुँह देल गेल रहय तकरबाद हमरसभकऽ जॆ करिआ लीड रहय करिआ पेन जेकरा कहैत छियै करिआ कलम ओकरासँ ओकर आँखि बनाओल गेल रहय नाक मतलब बनाओल गेल रहय धागासँ केश ओकर धागसँ बनाओल गेल रहय ओकरबाद जे बरसातमऽ हमरसभकऽ कागजके नाव बनेनाइ हमरसभकऽ मुख्य धन्धा रहय ओकरा पानिमऽ दौड़नाइ कहिए नहि ओ कागजके कश्ती ओ बारिशकऽ पानी सचमऽ ओहिसँ नीक मतलब चीज नहि रहय ओकरा बनेनाइ ओकरा दौड़नाइ ककर नाव आगाँ जा रहल छहुँ ककर नाव पाछाँ जा रहल छहुँ कभी धाराकऽ साथ कएके बहि रहल छहुँ तोहर नाव नीक नहि बनलहुँ ओसभ बहुत्त नीक याद यऽ जे आज भी हमर हृदयमऽ कतहुँ न कतहुँ सहेजल यऽ